जय झूलेलाल ट्रान्सपोटेशन जी टेक्नोलॉजी में असांजो वॾो हथु आहे जींअ असांजे देश में इलेक्ट्रिक बसियूं आयूं आहिनि मेट्रो आयो आहे मोनो रेल आई आहे ट्रैनियूं आहिनि ऐं हवाई जहाज आहिनि हुन में असांजो जेको टेक्नोलॉजी ठाहे वियो आहे जाम सुठे नमूने ठाहे वियो आहे माण्हुनि खे अगरि हिकु खां ॿिए शहर ते वञिणो आहे जीअं ट्रैन में वञिणो आहे त एम इनडिकेटर ठा एप ठाहे वियो आहे जंहिं में असांखे सभु जानकारी ईंदी आहिनि बस जी बि ट्रैन जी बि फ़्लाइट जी बि घणो भाड़ो हूंदो घणे वॻे ट्रैन पहुचंदी घणे वॻे ट्रैन लाहींदी त सॼो हिसाबु किताबु हुन जे एप एप्लीकेशन में ठाहियो वियो आहे हाणे अगरि कहिड़ी फ़ैमिली खे अगरि ॿाहिरि वञिणो आहे ऐं पंहिंजी गाॾी आहे त ए टेक्नोलॉजी हेॾी वधी वेई आहे की हिक फ़ास्ट टेक लाइसेंस ठाहियो वियो आहे जंहिं में असांजो अकाउंट लिंक थी वियो आहे त जॾीं असांखे उहो किथे वञिणो आहे ॿाहिरि घुमण जे लाइ फ़ैमली सां गॾु त असांखे टोल जी लंबी लंबी लाइन न मिलंदियूं आहिनि ऐं सिधे असांजे अकाउंट मां पैसा कटी रहियो वियो आहे